ہیلو آپ رجسٹریشن آفس سے بول رہے ہیں جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں کر سکتی ہوں مجھے آپ سے اپنے عزیز کی ڈیٹھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مدد درکار ہے دراصل ہم نے جو ڈیٹ سرٹیفکیٹ فام جمع کرایا تھا اس میں موت کی جگہ غلط درج ہو گئی ہے اصل میں ان کا انتقال گھر پر گھر پر نہیں ہوا تھا اسپتال میں ہوا تھا جس میں فام میں غلطی سے گھر کا نام ڈال دیا گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس ریکارڈ کو صحیح معلومات کے ساتھ ایڈٹ کروا دے کروا دیا جائے کیا آپ برائے کرم مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کروانے کا طریقہ کیا ہے جی میں آپ کو ساری معلومات بتا دوں گی آپ مجھے اپنی جتنی بھی ڈاکیومینٹس ہیں جو بھی دستاویز ہے وہ تصدیق کرا دیں میرے پاس اسپتال کی رپورٹ اور دیگر دستاویز بھی موجود ہے میں آپ کو تصدیق کر تصدیق کے لیے بھیج سکتی ہوں